ग्रामीण क्षेत्र और शहरी में यही अंतर है जो ग्रामीण बच्चा गुल्ली भी खेल लेता है ताश भी खेल लेता है कोई खेल हो वो खेल लेगा मगर शहरी बच्चा खेल नहीं सकता ताश नहीं खेल सकता नहीं गुल्ली खेल सकता वो किरकेट खेल सकता है और अधिक से अधिक किरकेट हो सकता है बैडमिंटन हो सकता है उसके बाद शहरी बच्चा नहीं गुल्ली खेलेगा नहीं ताश खेल सकता है बहुत सारे खेल हैं जो वो नहीं खेल सकता है ग्रामीण बच्चा खेल लेता है बहुत सारे बात है गुल्ली हो गया ताश हो गया बैडमिंटन हो गया क्रिकेट हो गया वॉलीबॉल हो गया और बहुत सारे खेल हैं जो जैसे ग्रामीण बच्चा खेल लेता है किरकेट हो बहुत सारे बात जैसे ताश और खेल के आगे में सबसे आगे रहता है ग्रामीण बच्चा खेल के मैदान में शहरी बच्चा तो उतना पता नहीं रहता है कैसे खेला जाता है ग्रामीण बच्चा सब चीज पता उसको रहता है कि ऐसे खेलेंगे ताश को देख लेंगे गुल्ली ऐसे खेलेंगे तो जीत लेंगे किरकेट भी कैसे भी खेलेंगे तो हम जीत लेंगे शहर का बच्चा को उतना दिमाग काम नहीं करता है गुल्ली खेलने में या ताश हो ये सब तो वो खेल ही नहीं सकते हैं क्रिकेट खेल लेते हैं तो उसमें भी उनको मनोबल उतना नहीं लगता है जो कि हम किरकेट खेलेंगे अच्छा से इसीलिए वो उतना नहीं करते हैं आजकल पब्जी खेलते हैं शहरी बच्चा ज्यादा ग्रामीण बच्चा नहीं खेलते हैं ग्रामीण बच्चा किरकेट गुल्ली हो गया ताश हो गया किरकेट में सबसे ज्यादा आगे रहते हैं ग्रामीण बच्चा चलो आज किरकेट खेलेंगे इस समय सबसे आगे ग्रामीण बच्चा रहता है और शहरी बच्चा इस समय आगे नहीं रहता है वो कहेगा पब्जी खेलते हैं फ्री फायर बहुत सारे गेम आ गया आज के जमाना में वो सब वो ही खेलने में आगे रहता है यही बात है और ग्रामीण बच्चा तो कुछ भी कोई भी खेल मिल जाएगा कभी नहीं पीछे हटेगा ग्रामीण बच्चा को यही एक फायदा है जो कोई भी खेल हो जाए हम खेलेंगे चाहे कुछ रहे चलो खेलेंगे आज